मां अगरि कहिड़ो हेड़ो माण्हूं आहे जो योग जी नियमित आदत थो विझे योगु करे थो त मां हुन खे सलाहु ॾींदमि त जो ही तुंहिंजी आदत आहे हिन आदत खे नियमित रखिजांइ हीअं न कुझु टाईम करीं वरी बंदि करे छॾीं न योगु नियमित रखिजांइ योगु हिकु नियम रखिजांइ की मूंखे रोज़ु सुबूह जो उथी करे योगु करिणो आहे और उथी योगु करण जा फ़ाइदा ॿुधाईंदोमांसि योग जे बारे में चईंदोमांसि के योगु रोज़ु करिणो खपे तॾहिं उन्हनि खे अॻियां बढ़ावो ॾियणो आहे वधाइणो आहे वाधु ॾियणी आहे ताकि उहो रोज़ु योगु करे उन जे मन में अहिड़ो न अचे के अॼु मां योगु करां त हुन खे फ़ाइदा ॾेखारिणा आहिनि फ़ाइदा ॿुधाइणा आहिनि इहो चवणो आहे की तोखां गॾो गॾु घर में तुंहिंजो भाउ तुंहिंजी धीअ तुंहिंजी भेण मम्मी पापा तव्हां सभ बि योगु करियो छो की योग जा ॾाढा फ़ाइदा आहिनि नुक़सान त कुझु आहे कान त मां हुन खे फ़ाइदा ॿुधाईंदोमांसि ऐं चईंदोमांसि की तोखां गॾु गॾु तुंहिंजे घरवारनि खे बि तुंहिंजे दोस्त थिया सभीनि खे चओ तूं